जय झूले भारत में सभ खां महत्वपूर्ण त्योहार होली हूंदी आहे ॾियारी हूंदी आहे ऐं गणपति रखिया वेंदा आहिनि होलीअ में त हेॾी धूमधाम लॻी पेई हूंदी आहे माण्हू हिक ॿिए खे कलड़ हणंदा आहिनि रंगनि सां गुलालनि सां ॻाढ़ो करे छॾींदा आहिनि हिक ॿिए जे घर में रोटी ठहंदियूं आहिनि माण्हू हुते खाइण वेंदा आहिनि गिहर गिहर खाईंदा आहिनि मिठायूं खाईंदा आहिनि ॾियारीअ जो ॾियारीअ में चारि पंज ॾींहं ॾाढी छुटी हूंदी आहे ॿार सभु नवां नवां कपिड़ा पाईंदा आहिनि मिठायूं खाईंदा आहिनि हिक ॿिए खे वाधायूं ॾींदा आहिनि नंढा वॾा सभु हिक ॿिए जी इज़त कंदा आहिनि गणपति जो नव डींहं मेलो लॻंदो आहे ॾह ॾींहं यारहं ॾींहं मेलो लॻंदो आहे उते गणपति जी शुरूआत में ई हेॾो आनंदु लॻो पियो हूंदो आहे लंगर लंगर लॻंदा आहिनि सभई माण्हू खाईंदा आहिनि ऐं विसर्जन जॾहिं थींदो आहे त ॾाढी रश थी वेंदी आहे हर को गणपति पंहिंजो पंहिंजो पाणीअ में विझण वेंदा आहिनि के तलाव में विझंदा आहिनि के समुंड में विसर्जन कंदा आहिनि ऐं विसर्जन करे गणपतिअ जी समाप्ती कंदा आहिनि जय झूले